जेन्ना मनीस आदिमानवा पासून मानव जालो तेन्ना ताका उलोवंक कळनासलें तेन्ना तीं एकामेका कडेन कनवर्झेशन करपाक लागून झाडाचेर मागीर फातराचेर पानांचेर तांचेर बरयतालीं आनी एकामेका कडेन उलोवपाक प्रयत्न करतालीं तेन्ना सून ती एक कला कशी उरली मागीर लोक अशें बरयल्लेंच न्हू की लोक झाडां पानां कडल्यान एक एक वस्तू तयार करपाक लागले जश्यो पानांच्यो पत्रावळ्यो मागीर तिंका घरा झोंपड्यो करपाक लागून चुड्टांचो वापर केलो चुड्टांसून तिंच्यांनी मल्लां केलीं मल्लांसून मागीर आनीक कितें कितें करपाक लागलीं अ मागीर अशेंच गोंयांत मागीर आर्ट ऍण्ड क्राफ्ट सुरू जालें लायक आमी पत्रावळ्यो दोणे मागीर आतां समज एक कसोय कल्चरल इव्हेंट करता समज आतां कितेंय करता न्ही लोकांक आतां पयलींच्यो कितें कितें आसा तें दाखोवपाक लागून ती सगळें अशें सुमाचें झाडू बांदपाक दाखयता मागीर मल्लां कशीं विणटालीं तीं दाखयता आनी मागीर अशें पत्रावळ्यो बीन कशे तयार करताल्यो दोणे कशे तयार करताले ते सगळ्यांक तिंका आतां दाखोवन दिता